हा गुजरात राज्य जे हर हिकु शहर में भई धंधे जे इलाही मुश्किलियूं वधी वियूं आहिनि नवा धंधनि में इलाही मुदा कमु कनि था अॼुकल्ह जे धंधे में एतिरी हरीफाई वधी वियूं आहिनि पहिरीं ॻाल्हि त हिकु ॿिए जी धंधे जी हरीफाई ॿियो हिकु ॿिए जी देखा देखी ॿी ॻाल्हि की भई धंधे में अॼु अपडेट रहिणो थो पए धंधे जे कारणु भई नवा नवा वॾा वॾा शॉपिंग मॉल ऐं भई नवा नवा तंदारती वधी विया आहिनि हिकु धंधे जे पुठिया हिकु भई जेकी जरूरत हूंदी आहे उन हिकु दुकानु जी जॻह जरूर हूंदी आहे उन जॻह ते चारि दुकान थी पियूं आहिनि वापारी वापार करण वारा वधी विया आहिनि ऐं ग्राहकनि जी कमी लॻी पई आहे ॿी ॻाल्हि के भई मजूरी ट्रांस्पॉटेशन इन जा ख़र्चु वधी विया आहिनि मना हर हिकु खेत्र में भई धंधा रोजगार टुटी पिया आहिनि ॿी ॻाल्हि के वॾनि वॾनि मॉलनि में स्कीमू कढी करे ग्राहकनि खे लालचु ॾेई करे उनमें फसाइनि त पिया ऑनलाइन माल घुराइण में बि इलाही फ़ाइदा ॾियनि त पिया ग्राहक उनमें ललचाई करे उता ख़रीदी करण जी कोशिशि कनि था पिया ऐं धंधे रोजगार में इलाही मुश्किलनि जो सामनो करिणो थो पए हिकु धंधा खे जे जरूर हुजे हुते चारि चारि दुकान हुजनि त भाग्य पोअण जा आहिनि ऐं ट्रास्पॉटेशन जो ख़र्चा आहे मजूरी आहे माण्हुनि जो वेतन आहे उहो बि उन परवड़े कोन्हे थो पियो मना हर हिकु धंधे में सभु को इन मुश्किलनि जो सामनो करे थो पियो ख़ासि करे त भई धंधे जी जेकी रीति आहे उहो बदलाइण जी जरूरत आहे अने भई ऑनलाइन ख़रीदी जेके थिए थी उनखे अटकाइण जी कोशिशि करणी छोके हूअ ॿाहिरि जी कंपनियूं आहिनि उनखे पंहिंजे राज्य जी पंहिंजे देश जी कमाणी ॿिए देश जी खणी था वञनि इनखे त पंहिंजो अघि अहिड़ो रखिजे के पंहिंजे रिश्तेदार मां पंहिंजे गाम मां पंहिंजे विस्तार मां जेके बि व्यापारी पंहुंजे ग्राहक पंहिंजा आहिनि पंहिंजे आसे पासे जे से अहिड़ी माहोल में जेकी दुकानू हुजनि उता ख़रीदी करण जो आग्रह रखनि छाजे करे के उनजो वापार थींदो उनजो घर हलंदो उनखे ॿ पैसा मिलंदा त उहो उनजा पैसा सागा ई ॿिए धंधे धंधारतीअ खे कुझु ख़रीदी करण में कमु लॻंदा ऐं इए ई चक्र पंहिंजो हलंदो रहंदो मना हर हिकु व्यक्तिअ खे पंहिंजी पंहिंजी स्वेछा आहे थोरो ध्यानु ॾियण जरूरी आहे इन ई चक्र सां हिकु ॿिए जो धंधो रोजगार वधंदो रहंदो जीअं भई कपिड़े जी दुकान वारो आहे उहो बूट चप्पल वठण वेंदो त ऑनलाइन घुराईंदो जा मॉल मां घुराईंदो उनखां त ईअं वीचार कंदो के पंहिंजे घाम जी के आसे पासे जी दुकानु वारे खां वठंदासीं त उनखे ॿ पैसा मिलंदा उनखे आवक थींदी उनखे बचत थींदी पैसनि जी त उओ पंहिंजे ॿारनि खे कुझु वस्तू वठी ॾियण में कुझु घर जी ख़रीदी करण में पोइ ॿिए व्यापारी वटि वेंदो बूट चप्पल वारो आहे उहो करियाने जी दुकानु ते वेंदो उ ऊ कराइणे जो सामान वामान जेको आहे ओ पंहिंजे आसे पासे जी दुकानु वारनि खे वठंदो पंहिंजे घाम वारनि पैसो मतिलब चवण जो के पैसो पंहिंजो जेको आहे ओ पंहिंजे सिटीअ में पंहिंजे घाम में पंहिंजे आसे पासे शहर वारनि खे उनमें पैसा फिरनि हिकु ॿिए जो कमु थिए हे ॿाहिरि जी ग्राहकी ॿाहिरां खां जेकी वठनि ता माण्हू माल सामान जे पैसा सभु विदेशी कंपनियूं आहिनि उहे था खणी वञनि इन करे मेन मुदो इहो आहे के पंहिंजी भई लोकल फॉर वोकल इहो सभु जेको मोदी साहिब जो गुजरात सरकार जो जा भारत सरकार जो जेके सूत्र आहिनि उनखे साबित करे ॾेखारनि ऐं वेसविकीकरण भई रोजगार आहे ग़रीब माण्हू आहे उनखे बि वेतनु मिले उनजो बि घरु हले मना मेन ॻाल्हियूं ध्यानु ॾियण जरूरी आहिनि